जोंनि ओनसोलावथ' मानसिफोरा अनेख मालाय थाखा फैसा गोनांफोरा न' बिल्डिं लुनानै थायो सोरबाबा गोयिफोरा बिदिनो थिंफोरनि लुना थायो थुरिनि लुनानै थायो गैयिफोरा जोंहाबो बिदिनो गैया बिदिनो थिं खाबथाबलाबायनायसो बिदिनो खस्थ' मस्थ' सोलिनानै जायो जोंहा न'खराव जेबो बिदिनो न' बिल्डिं लुनो हानायनि जेबो गोहो गैया आरोखि बिराद खस्थ' जोंहा मालाय गोनांफोरा थाखा फैसा गोनांफोरा मालाय अनेख बिल्डिं लुनानै थायो जोंहा गैयै बे जोंनि बे खाथि खालाफोरनाबो मालाय बिल्डिं लुनानै दं एबा जोंनि न'खराव जोंनि बिदा फंबायाबो दङ बिल्डिं लुनाय बा बिबोनांफोराबो दङ थिंनि बिदिनो माबा बिल्डिं लुनाय दं जोंहा दा गैया खस्थ' मस्थ' लुनानै थानायसो थिं खाफ्रानाय दा मालाय गोनांफोरा मालाय अनेख मालाय जोंनि गामिआव दं बिल्डिं लुनानै थानाय दङ आरो जोंनि बिबोनांफोराबो मालाय बिल्डिं लुनाय दं बा आंनि फंबायाबो दं जोंहाथ' गैखाथारानो जोंनि न' खाथियावबो बिराद मानसि दङ आरोखि जोंनि न'खरावल गैया गैनाया मानि मानसिफोरा बिदिनो थाखा फैसा मेरला नालाय गिदिर गिदिर न' बां लुनानै थायो जोंहाथ' गैया मा खालामनो फिसा फिसौ ओरैनो गोबाय गिजि थुरिनि थिं खाफ्रानाय लुलाबायनानै थायो दा जोंहा खामला हाजिरासो मावनानै जायो नालाय माथो खालामनो जोंहा गोबाय गिजियावनो थानांगौ जायो दा मालाय गोनांफोरा थाखा गोनांफोरा मालाय अनेखथा बिराद मोजां मोजां टाइल्सनि न' बिल्डिं ओरैबायदि मोजां न'खर लुनानै थायो आरोखि दा माथो खालामनो जोंफोरा गैयाब्ला जोङो दा गैया नालाय जोङो बिराद न'खर माबायाव थानांगौ जाहैयो आरो दा जों दा बिदिनो सोलिनानै थायो मालायफोरजोंबो बिदिनो रुजुजाया जाहैबाय माथो खालामनो दा थाखा फैसा गोनांफोरजोंबो रुजुजाया जों दा बिसिनि गाहायाव थानांगौ जायो थाखा फैसा मेरला गोनांफोरजों जोङो बिसोरजों जोङो माबा खालामनानै थानो हाया आरो जों दा बिदिनो बिराद खस्थ'आव सोलिनानै थायो दा ओंखायनो जोंहा दा गैया नालाय मालायजों जुजिनानै जानो हाया बा न'खरनि जोङो बिबोनांफोरजोंबो जेनेबा बिल्डिं न' आरसिसि न' लुनानै थादोंब्लाबो जोङो बिसोरजों जों जुजिनानै जानो हाया जों दा थिं खाफ्रानाय बा थुरिनि न'आवनो जोङो थायो आरोखि जोङो जों दा गैया नालाय